वर्तमान परिदृश्यमे विज्ञापन के पहुँचैके तरीका छै कि एक दोसरके पास बोलबै कि हम ई बिजनेस करने छिए ई बेवसाइ करने छिए ओ बोलतै आओर तेसरके पास आओर ओ बोलतै चौथाके पास आओर ओहिसे नहि हेतै फेर किछु फेसबुकके माध्यमसे भी प्रचार प्रसार भै जाइ छै आओर किछु पोस्टर भी लगै देल जाइ छै पोस्टर भी लगबै सकै छिए आओर प्रचार एनाउन्स भी करबै सकै छिए आओर

प्रचार प्रसारके लिए सबसे पहिले चिप रेट यानि कि फायदा नहि कमाएल जाइ छै कम फायदा कमाबू सही रेटमे बेचू सबसे सस्ता रेटमे बेचू ताकि एक दोसरके पास जाके बोलतै कि फल्लाँ जगह दोकान खुललै यऽ फल्लाँ जगह बेवसाइ खुललै यऽ जहाँ सबसे सस्ता रेटमे मिलै छै तऽ ओ भागिके अएतै ओ अगर अपना पाससे समान लैके जाइ छै तऽ ओहो दसगोटे लग छै कि जरूर बोलतै अगर दस आदमीके पास ओ बोलै छै

ओ आदमी दस गो आबै छै ओ दस गो आदमी आबै छै ओकरो सही रेट मिललै ओ दस गो जएतै तऽ जरूर छै पचास आदमीके पास बोलतै एहि तरहसे प्रचार सबसे जादा प्रचार एहि तरीकासे बढ़िआँसे होइ छै आओर इएह छै कि विज्ञापनके बारेमे गप करि सकै छी कि जहाँ कि बहुत बढ़िआँ बिजनेस छै बढ़िआँ रेट लागै छै सबसे मेन प्रचार प्रसार इएह छिए वर्तमानमे बाजार जे छै जाउ बेसी लोक तक पहुँचैके तरीका छै कि सबसे चिप रेट इएह छै सबसे जादा लोकके पास पहुँचाबैके तरीका कि चिप रेटमे देबै एक लेतै जएतै तऽ ओ पाँच आदमीके पास बोलतै अगर ओ पाँच गो अएतै समान लैके जएतै तऽ ओ जे छै जरूर जे छै पचीस आदमीके पास बोलतै फेर पचीस गो अएतै आओर इएह छै प्रचार प्रसारके जादा नियम बढ़िआँ सुन्दर आओर प्रचार भी ओहिसे सही होइ छै प्रचार प्रसारके मेन नियम छै रचनात्मक जाउ आओर प्रभावशाली सकत कि छै कि अपन बिजनेस बिजनेसमे सबसे मेन बात छै कि बोली भाषा अपन लैन्ग्वेज भी सही रखऽ आओर किछु उधार भी लागै छै कि जकर जइसे कि ककरो पास कोइ परिस्थिति छै समान भी जरूरी छै तऽ ओकरा दुइ दिन चारि दिन पाँच दिन या आठ दिनके लिए बिना पइसाके समान उधारमे देबे पड़ै छै अगर ओकरा देबै उधारमे सामान तऽ चारि दिन पाँच दिन आठ दिन बाद पइसा देतै आओर बोलतै दोसर जग भाइ देख दोकान अच्छा छै अच्छा बेवसाइ छै कि जाइ छिए तऽ पइसा नहि भी रहै छै तऽ समानमे ना नहि कहै छै सामान दै छै आओर लैन्ग्वेज भाषा सही छै इज्जत करै छै आदमीके मेन तरीका छै कि प्रचार करैके यही तरीकासे सही छै